आंनाव बिजाब फरायनाय हुदाया बांद्राय गैया बिजाब फरायनाय हुदा गैया बांद्राय गैया माने आं एकादेमिकसनि एक्सट्रा बांद्राय बिजाबफोरखौ फराया आरो बिजाबफोरखौ नुब्लानो बा एसे मोजां कन्टेक्स बा मोजां माबा मोजां राइथारफोरनि बिजाब नुयेब्लानो आं बायनानै दोनो नाथाय आं बांद्राय बेफोरखौ फरायजोबा आरो आंनाव बिदिनो गोबां मोजां मोजां बिजाबफोर दङ जोंनि बर' रावनिबो आरो गुबुन रावनि बेफोरनि गेजेराव बांसिन आंनि मोजां मोननाय बिजाबानो जादों इउ केन उइन होननाय मोनसे बिजाब जायनि लिरगिरिया जादों सिब खेरा आरो बेफोर बे इंराजि राव नि आरो जोंनि बर' रावनि गोबां गोदोनि लाइसि बा सल' सल'मा गोबां बिजाबफ्रा आंनाव दङ बेफोरनि गेजेराव माखासे जारिमिन बिजाब फोरबो दङ बेफोरनि गेजेराव आंनि साबसिन मेजां मोननायानो जादों जोंहानि आयं नि मोनसे बिजाब मोन बियो हवाइ ए बड'लेनड होननाय